ہوں دہلی میں تو کافی شخصیات ہیں جیسے کہ جنہوں نے اسپورٹس میں کافی پہچان بنائی ہے جیسے کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے ایک راکیش راکیش کمار جو ہے وہ کبڈی میں انہوں نے کافی اونچا مقام حاصل کیا ہے اور اسی سلسلے میں جیسے کھجان کھجان سنگھ جو ہے وہ سوئمنگ میں بہت آگے گئے ہیں کافی نام روشن کیا ہے دہلی کا انہوں نے سنیتا شرما نے کرکٹ کوچ جو ہیں وہ بہت بڑھیا ہے سنیتا شرما کافی لوگوں کو ٹریننگ دی ہے انہوں نے کوچنگ کی